میری ریاست میں اردو زبان کا بہت ہی زیادہ تحفظ اور فروغ ہے یہاں کے ثقافتی علاقہ کے حساب سے الگ الگ اردو استعمال ہوتی ہے جیسے اردو میں بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں مادری ہو گئی اور اپنی اوریجنل اردو ہو گئی یہاں جیسے علاقے رہتے ہیں وہاں ویسی اردو استعمال ہوتی ہے اردو تو یہاں انگریزوں کے زمانے سے بولی جاتی ہے مطلب ان کے آنے سے پہلے سے اردو کا دور ہے یہاں پر ضلع ناسک میں یہاں پہ بہت ہی گہری اور ثقافت والی اردو بولی جاتی ہے یہ پرانے پرانے ادبی شاعروں نے استعما استعمال کیا کرتے تھے یہاں پر لوگ باقاعدہ صرف اردو سیکھنے کے لیے آتے تھے ناسک میں اور یہاں سے لوگ اردو سیکھ کر جاتے تھے جیسے علامہ اقبال یہاں پر آ کے اردو اردو سیکھے ہے اور ان کا ادب بول چال یہاں سے سیکھا گیا ہے